आमच्या गांवांत जायतीं शेतां आसा आनी आमचे शेतकार तरेतरेची नवें नवें उत्पादन वापरता शेतांत जाता ते दुयेंसीक लागोन केन्ना केन्ना आमच्या शेतांकूय माल पडटा सो आमचे शेतकार जाता तितले नॅचरल तरिकेन वापरिल्ले वस्तू घेवन खाद्य तयार करता आनी तेंच वापरता आनी आमकां पिकूय बरी मेळटा